हमारे क्षेत्र के लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं तो जैसे कि मंदिर मस्जिद गुरुदारा चर्च जैन मंदिर पर एक चर्च है और क्या कहते हैं बड़े तालाब पर दरगाह है एक और रायसेन रोड पर भी एक दरगाह है और मंदिर भी हैं बहुत सारे बड़े बड़े तो इन सब जगह जाने से ये भी महत्व है उन सब का भी ये महत्व है कि मतलब पुरा पुरानी रीति से चले आ रहे हें और धार्मिक स्थलों पर जाने से मन को शांंति मिलती है नई नई जानकारियाँ मिलती हैं पुराने लागों के बारे में जान के नए संबंध बनते हैं नए लोगों से मिलते हैं पहचान बनती है और क्या कहते हैं मतलब जैसे कि कहते हैं ना धार्मिक स्थलों पर जा रहे तो उसका महत्व ये है कि भाई हम ऊपर वाले से बात कर रहे हैं कुछ मांग रहे हैं कुछ बोल रहे हैं और मतलब हमें बहुत सुख शांति भी प्राप्त होती है हमें बहुत सारी पापों से मुक्ति भी मिलती है हम उधर जा के दान पुण्य भी कर सकते हैं और बहुत सारे लेकिन आदि ऐसे हैं कि मतलब नहीं मतलब नहीं करते हैं जा कर दान पुण्य पर उनके उसका महत्व ये है कि हाँ वो लेकिन घूमने के उस से भी जाते हैं तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे मंदिर मस्जिद गुरुदारे चर्च भरे हैं जिसको लोग विज़िट भी करते हैं बाहर से आ के तो इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ